मार्शल आर्ट रऽ नाम लेते ही जैकी चैन आओर जैकी चैन रऽ नाम याद आबै छै की जैकी चैन चाइनाके ओ मार्शल आर्ट बहुत फास्ट ओकरो पञ्च चलै छै ओकरा देखीके हम एकबेर टीभीमे देखले रहियै ओकरा देखीके हमहुँ मोटिवेट होली की मार्शल आर्ट हमरो सीखना चाहियो आओर मार्शल आर्ट जब हम कालगाँव गेलियै वहाँ भी अपना चच्चा छलै ओहो मार्शल आर्ट सिखलो रहलै तऽ ओकरोसँ थोड़ा बहुत पहिलेसँ जानैत रहियै तऽ कालगाँव जे पहुँचलियै हम तऽ वहाँ एक आनन्द सर छलै जेकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दै छलै कालगाँवमे तऽ ओकरामे ज्वाइन करलियै ओकरो क्लास तऽ हमहुँ दो साल तक मार्शल आर्ट रऽ ट्रेनिंग करलियै आओर हर एग्जाम फाइट करलियै आओर सातमाँ रैंक भी लानलियै क्लासमे अपना मार्शल आर्टमे आओर एक यूट्यूब चैनल छै शहाबुद्दीन शाहबुद्दीन नाम रो वीडियो भी छै मार्शल आर्ट रो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दै छलियै मार्शल आर्टमे शाहबुद्दीनके साथमे फेर मार्शल आर्ट आनन्द सर एक ब्लैक बेल्ट ब्लैक बेल्ट छलै आरो हम दू साल र ट्रेनिंगमे येल्लो बेल्ट तक ट्रेनिंग करलियै ओकरबाद फेनु हम किसी कारणबस छोड़ै लए पड़ी गेलै हमरा ओ सर कालगाँव जाहिके कारण मार्शल आर्ट दू साल ट्रेनिंग लेके हम छोड़ि देलियै आओर आनन्द सर एक ब्लैक बेल्ट येल्लो बेल्ट थे